कई इंस्टीट्यूट अहिड़ा ठही विया आहिनि जिते डि डि ग्रामीण जी डिज़ाइन ऐं नमूननि जो बारे में सिखायो सिखायो वेंदो आहे जीअं मोतीलाल नेहरु इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी इंजा मेडीकल यूनीवर्सिटी इन्हनि हिते बि डिज़ाइन जो डिज़ाइनिंग जो कोर्स सिखायो सिखायो वेंदो आहे अस जिते हीउ कोर्स सिखी करे सभी सभी जेका सिखंदा आहिनि हू मंदिरनि में देवताउनि जी मुर्तियूं दे देवताउनि जी पेंटिंग पुराणनि जी पेंटिंग ठाहींदा आहिनि हुते जे जंहिंसां उन जो ॾाढो विकास थींदो आहे ऐं हू हुन में हुननि खे कमाई बि थींदी आहे क कमाई करी करे हुननि खे पंहिंजो आर्थिक फ़ाइदो बि थींदो आहे जंहिंसां हुननि खे काफ़ी परिवार हलाइण में सु आसानी थींदी आहे मन देवता मुर्तियूं ठाहिण खे खां ॾाढो लाभ थींदो आहे असां मुर्ति मुर्तियुनि खे ठाहे करे डिज़ाइन डिज़ाइन पें पेंटिंग वग़ैरह ठाहे करे असां मार्केट में बि उन खे विकिणी सघंदा आहियूं जंहिंसां ॾाढो लाभ थींदो आहे